کسی بھی کھیل کو مکمل طریکے سے انجام تک پہنچانے کے لیے ضابطۂ اخلاک کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک ضابطۂ اخلاک کا دائرہ تیار کیا جاتا ہے اور کھیل کے دوران کوئی بھی کھلاڑی یا کھیلنے والا شخص جب اس ضابطے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے غلطی کے درجے کے مطابک اس پر سزا عائد کی جاتی ہے اغر غلطی معمولی درجے کی ہے تو اسے سمجھا بجھا کر کھیل میں رکھا جاتا ہے اور اگر غلطی اس سے زیادہ بڑی ہوئی تو اس پہ جرمانہ عائد کیا جاتا ہے اس سے زیادہ بڑی غلطی ہوئی تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کھیل سے بیٹھا دیا جاتا ہے اور اگر سارے حدود کو پار کر جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کھیل سے بیٹھ بیٹھا دیا جائے اور آنے والے کھیلوں میں حصہ داری کی اجازت نہ دی جائے تو یہ کچھ ضابطے ہیں جو علاقے میں کھیلوں کے لیے کھیلوں کو مکمل طریقے سے پایۂ تکمیل تک پہنچنے کے لیے تیار کیے جاتے ہیں تاکہ سہولیت کے ساتھ اور آسانی سے کھیل اپنے اتمام کو پہنچ سکے